ریاستی ٹرانسپورٹ جیسے کہ بسیں اور ٹرینیں عوام کے لیے سفر کا ایک اہم ذریعہ ہے بہت سے لوگ روزمرہ کے سفر کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں کیونکہ یہ نسبتاً سستا اور قابل رسائی ذریعہ ہے بعض ریاستوں میں یہ سہولت کافی اچھی منظم صاف ستھری اور محفوظ ہوتی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں بہتری کی گنجائشیں موجود ہیں صاف وقت کی پابندی صفائی اور سکیورٹی کے مسائل بعض اوقات مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں